कढ़ी चांवर दाल पकान भींडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुवजिरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी बाट साई भाॼी